म्हाका चिकन तंदुरी खूप आवडटा कित्याक तें तीख आसता चिकन लॉलीपॉप खूब आवडटा चिकन क्रिस्पी आसत म्हूण म्हाका स्वीट गुलाब जामून चड आवडटा तें सॉफ्ट आनी तें तितूंत शुगर सिरप आहा ती चड लायक जाता आनी स्वीट चॉकलेट आवडटा किटकॅट मंच